जोंङो ना सारनो थांबा ओंखामफोरखौ थेब्रे जालांखानांगौ जाहाथे बे ना थेनो बान्दो खोनायाव ओंखाम उखैयै मायै आरो आइजें आयलाफोरखौ खदाल जेखाय मुसारि लांनांगौ बेनिफ्राय आलि खोहैदो सारहैदो ओमफ्राय हमदो मोनोबा सोरबाबा फानदो सोरबाबा जादो बिदिनो खालामो ओमफ्राय गोदोनाथ' ना आरि ज' ज' सारखायोमोन बिदिनो दैफोराव बबेयावबा बबेयावबा रानथेनायफ्राव जों बिदिनो ज' ज' सारहैयोमोन गोदो बावलायलाङोहाय आंहा दै बिमायाव थाङो जोंङो एकदम नाव बारनानै थाङो गामला लाबाय खबाय जेखाय ओमफ्राय सान्द्रिबो लायो मैगं खादाबो जायहा मा दं बेखौ लाबाय खादा जेखाय गैयिया मैगं खादा लाबाय जेखाय गोनांआ जेखाय ख'बाय लाबाय बिदिनो लानानै थांङो जोंङो ज' ज' बेनिफ्राय दबा दबि नुयोबा जों खदाल लांखानानै जों सारबोयो मोन्नायाव मोन्नानै फैयोबा जों बाहाग खालामो बाहाग खालामनानै जायफ्रा जानो बारा लुबैया बिसोरो फानो ओमफ्राय जानो लुबैनायफोरा फानला आरो बिदिनो गाव बाहाग गाव रानबाय खायसे फानबाय खायसे जानो दोनबाय बिदिनो खालामो जोङो जों अनेक नागिरो ना मैगं थायगं जेरावबो जों गोदो गियामोन नै दासो थांनो गिबाय जोंङो दानि बोथोराव गावनि हारिबाबो गिहैनांगौ आरो गुबुन हारिखौथ' आरो मा बुंबावनो जों दा ओंखायनो ना बेदरखौबो बारा नागिरला गोजान गोजान मैगं थाइगंखौबो गोजान गोजान बारा नागिरला जों गोदो जेरावबोआवनो खाग्राबारिसिम उरफुथिसिम बांगालफारामानि जों मैगं थायगं लायोमोन जों गियामोन गोदो सानैजोंनो थांला बायोमोन जोङो दा जोङो गिबाय आरो बुरैबायबो बारा सहायनोबो हाला सानदुं सिं साबाय मा साबाय बोलोबो गैला थैजों अरजोंसो मानसिफ्रा बोलो जायो मावनो दांनो हायो थाबायनोबो सिं साबाय दा बेयावसो जों इसे थाबाय नङाबाथ' जों दाबो बाया हानाय खिनिखौ जोङो ना बेदर नागिरनानै जायो मैगं थायगं नागिरनानै जायो दाबो हानाय खिनिखौ जोङो थास' मैगं नागिरनानै फानो बबेहाय मा मैगं दंङ जाग्रा बेखौ जों नागिरनानै फानफैयो हाथायाव आरो जोंखौ ओरै होनबावो मैगं बायग्राफ्रा बे प्लास्टिकखौ बबेयाव लाबोदों लामा लामा खन्नानै लाबोदों नामा होननानै बुंबावो जोंखौ लाजिया फांजिया बुंबावो ओमफ्राय जोंङो होनो आइयौ मैगं थायगं फानग्रा मानसिया गुन गैया नामा जिउ गैया नामा सोरबा प्लास्टिकखौ लामायाव खन्नानै मोनो नामा बायाबा नोंसोर मानो हौवा जानानै बेबायदि खोथा बाहायो होन्नानै जोंङो रागा जोङोमोन मैगं थाइगं फान्नायाव जोंखौ बिदिनो मैगं थाइगं फानग्राखाय जोंनि जिउखौ नंखाय नङो आरो जोंखौ गाज्रि सानो जोंनि गोसोआव बिदि नङा बयहाबो थांनानै थानांगौ माजों थांगोन माजों थांङा माजों फैसा मोनगोन माजों फैसा मोना जों देहाफोरखौ सहायनानै जों नागिरो होनबा दिनै बायग्राफ्रा जोंखौ गाज्रि खोथा बुङो जों एखनबा दिखारनांनानै रागा जोंनानै खाब बुङो नोंसोर हौवा माहारि मानो बिदि बुङो प्लासटिकाखि सोरबा लामा सामा खनबा मोनो नामा थाखा गारनानै बायाबा होननानै बुङो जोङो ओमफ्राय गावसोर बुंफिनो अ जों बुंनाय जाबाय दे गाज्रि दामोनसै होनो अ मा गाज्रि दामोनसै नोंसोर खोथाखौ बुंखाबाय जेब्ला जोंथ' आरो गोसोआव गाज्रि मोनखागोनना होन्नानै जों बुंफिनो आरो उल्थानो ओमफ्राय गावस्रा लाजि नांफिनो ना लायनायखौबो बिदिनो माबा खायसे होनो नाथुर गुरनानै फानफैबा गोथैनि सिखौ फिसिनानै लाबोदों नामा होनो बबेयाव गुरा बबेयाव लायया होन्नानै सोंजोबो ए होनबा ना गुरग्रायाबो नोंसोरनो रग' रग' खिन्थानांगौ नामा दैमा दैसा खिन्थाजोबनांगौ नामा होननानै जों बाहायो खोथाखौ हाथायाव जोंहाबो लाजिनाय आरिनायखौ गारनानै जों बुंङो ना सोरबा गैथारि गैथाराबा गोथैनि गारहैनाय सिखौ फिसिनानै लाबोनो हायो नाथुरखौ जों बिदिनो रागाबो जोङो जोंखौ मैगं फानग्रा ना फानग्रा होन्नानै जोंखौ गुन दोना दे सोरबाबा मानसिफ्रा हौवाफ्रानो